स्टॅमान तंत्रज्ञान आनी विज्ञान हें बायलांक तशेंच दादल्यांक सुद्दां खूब ज्ञान दितात ताज्या खातीर आयचे विज्ञान फुडें वता लोकांक वेगवेगळ्यो गजाली कळटात आनी आधुनिकता मागीर कितें तरी नाविज्ञन घडटा जगान हें सुद्दा लोकांक कळटा आनी हें सगळें खूब फायदेशीर जाता लोकां खातीर विज्ञाना खातीर सायन्स टॅक्नोलॉजी एन्ड मेडिसीन अशें जे स्टेम आसा ताजे खातीर खुबश्या लोकांक अभ्यांत्रिकी तंत्रगिन्यान ह्या विशीय विशया बाबतींत म्हायती मेळटा जी लोकां खातीर खूब फायदेशीर आसा नवें औशधां तयार जातात आनी खुबश्या लोकांक हाजो खूब फायदो जाता